اردو زبان جو ہماری مادری زبان ہے اور بہت ہی زیادہ پیاری اور خوبصورت زبان ہے یہ زبان اپنی مختلف خصوصیات کی وجہ سے ہر ہندوستانی کے دل میں رچتی اور بچت بستی ہے یہ زبان بہت لوگوں کے دل میں گھر کر چکی ہے جن وجوہات اور اسباب کی بنا پر اردو زبان کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان میں ایک اردو زبان کے خوبصورت اور دلچسپ الفاظ اور جملے ہیں اور اس زبان کے عمدے محاورے بھی ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں میں آپ کو اپنی پسند کے چند الفاظ اور جملے سناتا ہوں جو آپ کو بہت پسند آئیں گے ہائے صدقے احساس ندامت رخ زیبا رخسار زلف شاداں و فرحاں خراماں خراماں خوش آمدید اہلاً و سہلا توبہ توبہ ہائے کیا کہنے فراق شبِ غم شبِ وصال شام اودھ اور صبح بنارس عش عش کرنا سسکیاں لینا تراہنا ہندوستان زندہ باد انقلاب چشم بد دور زادِ راہ قطراتِ باراں درد دل بےرحم وغیرہ اس طرح کے بےشمار اور لاتعداد میرے پسندیدہ اردو کے الفاظ ہیں جن کو میں اس مختصر وقت میں بتانے سے قاصر ہوں جی ہاں میں اردو کے مقامی بولی ہونے میں ہونے پر بہت فخر محسوس کرتا ہوں کیونکہ اردو میری پہلی پسندیدہ زبان ہے اس کے جملے اس کے الفاظ اور اس کے محاورے بےپناہ اچّھے لگتے ہیں اسی لیے میں اردو سے بہت پیار کرتا ہوں